हमारी जो फ़सल है या उत्पाद को अगर बेचने के लिए जो बिचौलिए हैं वो सेठों से बात कर लेते हैं कि दो हज़ार रुपये या पच्चीस सौ रुपये क्विंटल गेहूं है हम आपको खरीद के दे रहे हैं तो वो किसानों से क्या करते हैं उधर से तो पच्चीस सौ में बात करते हैं और इधर से वो किसानों से दो हज़ार रुपये में खरीद लेते हैं और उधर ले जा के सेठों को पच्चीस सौ रुपये में या तीन हज़ार रुपये में या चार हज़ार रुपये में बेचते हैं ऐसे में वो किसानों से दो हज़ार रुपये में लेते हैं तो उससे क्या होता है वो बीच में किसानों का पा पाँच सौ से एक हज़ार रुपए का घाटा करते हैं और उससे हमारा शोषन होता है दूसरा मदद यदि हमारा गेहूं बिक नहीं रहा है या हम को गेहूं को सेल करना है या किसी ओर चीज़ जो उत्पाद निकल रहे हैं उसको सेल करना है तो जो बिचौलिए होते हैं वो आगे बात करते हैं और बोलते हैं कि इनके यहाँ यहाँ गेहूं है इतना इतना है तो आप आके इसको ले जा सकते हैं तो बिचौलिए मदद और शोषण दोनों करते हैं